हाँ चौकिंग चार से आप बोल रहे हैं आप हम यही से बोल रहे हैं अरे भाई हमारे यहाँ एक झगड़ा हो गई मार पीट हो गई है कि कुछ व्यक्ति आपके यहाँ कंप्लेन देने के लिए गए थे तो आपने कंप्लेन नहीं दर्ज की श्याम नारायण पांडे

ठकवाड़ा आप ही के थाने के अंतर्गत है न क्या आपके थाने के थाने में नहीं है क्या उपलब्ध इस समय तो आपके थाने का दीवान जो है ये लोग कंप्लेन ले के गए कि आपका दीवान जो वापस कर दिया बोला है कि इंचार्ज साहब आएंगे तब आइएगा तो अगर आप नहीं रहेंगे तो थाने में कंप्लेन नहीं दर्ज होगी तो आपका दीवान क्यों ऐसा बोला नहीं क्रिटिकल मैटर क्या है मैटर यही है कुछ लेन देन का होगा दीवान को अभी पैसा दीजिए तो कंप्लेन दर्ज करेगा इसलिए आप को कह रहे हैं आयँ और क्या दिमाग नहीं खराब है थाने में जब आएंगे ना तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा पहले आप थाने में पहुँचो समस्या तो बताए और समस्या का वो हल करेगा तब ना उसको पैसा चाहिए खाने के पूरा थाना को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है आपने आयँ नहीं बात में अभी तो फोन से बात कर रहा हूँ थाने में आऊँगा तब फिर समझ में आएगा आपको इंचार्ज साहब हाँ आप पब आप पब्लिक की सेवा के लिए सर अगर नहीं सुनवाई होगी तो मैं फिर फर्जी है आयँ अरे कंप्लेन क्या करेंगे आप इंचार्ज साहब आपको बोलने की

ठीक है